अपना सबके आश्विन मासके शुक्ल पक्षमे दुर्गा पूजा प्रतिपदासंँ प्रारम्भ भए कऽ दशमी पर्यन्त होइया नवमी पर्यन्त दुर्गा जीके पूजा आ दशमी दिन जतरा कहल जाइत छै ओहि दिना विशेष रूपसंँ मेला इत्यादिके आयोजन होइत छै आ ओहि दिना जतरा दिना भगवतीके विसर्जन होइत छै ताहि दुआरे कनी विशेष मेलाके अन्त रहैत छै ताहि दुआरे बहुत ही स्मृति पूर्वक ओ मेला होइत छै आ अन्त रहैत छै ताहि दुआरे विशेष रूपसंँ ओहि दिना हमर सबकेँ गाममे विशेष रूपसंँ ओहि दिना जे छै से सबकेँ प्रणाम करएके प्रथा यऽ जे सबकेंँ घरमे जाके अपनासंँ श्रेष्ठ जतय भी व्यक्ति छै समाजमे टोलमे परिवारमे हुनका सबकेँ आशीर्वाद लए कऽ परम्परा हमरा एहिठाम बहुत प्रारम्भिक काल से ही रहल यऽ ओहि दिना निश्चित रूपसंँ हमसब कतहुँ भी रहए छी तऽनओमी दिन निश्चित रूपसंँ अपना घर पहुँच जाय छी ताकि जतरा करी आ जतरामे ई छै सबकेँ अपन जाके आशीर्वाद ली प्रणाम करी आ प्रणाम करलाके बाद बच्चा सबकेंँ लिए टौफी ओहि दिना बाँटल जाइत यऽआ जे पैघ छै हुनका पान सुपारी देल जाइत छै कतहुँ कतहुँ तऽ ओकर बाद जे छै से पाँचम दिना जे मखान इत्यादिके वितरण होइत छै कोजगरा वला ओ मखानो इत्यादि देल जाइत यऽ हमरा एहिठमा दशमीके दिन एहि प्रकारसँ बहुत बढ़िआँ ढ़ंगसँ स्मृति ई होइत यऽ आ इएह हिसाबसंँ बचपनके लिअ ओहि समयमे बड़ा ही बचपना जमानामे तऽ पूरा टोलके मोहल्लामे जाके सबकेँ प्रणाम करी आब समय कनी कम मिलय छै परिवारमे अगल बगलमे ही प्रणाम कए कऽ कार्यके सम्पादन करय छी बड़ा ही उत्सवके दिन रहैए ई